ہلو ہلو راما اسٹیشنری شاپ سے بول رہے ہیں بھیا آپ وہ میرے کو تھوڑا سا سامان چاہیے تھا میں آپ کی دُکان پہ میں نے کال کی آپ کا نمبر مِل گیا تھا مجھے گوگل سے آپ کا سب سے پاس میں دُکان پڑے گی کیا آپ کے دُکان میں سارے اسٹیشنری اویلیبل ہوگی کیا جی قینچی اور ایک پنچنگ مشین اسٹیپلر اور اے فور سائز کے الٹرا وائڈ پیج پن وغیرہ یہ سب ہیں آپ کے پاس اور اور جو فائلس جو ہوتی ہیں سبمٹ کرنا ہوتی پیج میں لگا کے وہ فائل اویلیبل ہیں کیا ابھی آپ کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ سارا سامان ایک ہی جگہ پہ مِل جائے میں دوسری جگہ جاؤں نہ ابھی ورنہ دوسرے شہر میں رہنے والا ہوں نا آپ کے اُن کل ہی شفٹ ہُوا ہوں اور ہمارے جس سے میں نے آپ کا نمبر بھیا ہیں وہ بتا رہے تھے کہ آپ کی دُکان میں کچھ سیکنڈ ہینڈ بک بھی مِل جاتی ہیں سکسٹی یا فورٹی پرسینٹ پہ وہ اِس سمے ٹھیک ہے جناب ابھی آ رہا ہوں آپ کی دُکان کس ٹائم تک کُھلے گی اچھا ٹھیک ٹھیک بس میں آ رہا ہوں آپ اپنا ایڈریس بتا دیجیے شاہِ جہاں پور میں تو ہوں میں چار کُھمبے پر اچھا اچھا بس میں وہیں پہ آ کے آپ کو کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ ہی ریسیو کریں گے نا کال ٹھیک ٹھیک ٹھیک السّلام علیکم